मधुबनीके जे छै से एकटा प्रधानमंत्री आवास योजना छै जाहि के तहत जे छै से गरीब जे छै से लोक के से पैसा भेटैत छनि घर बनयबाक लेल आओर ओ पैसासँ ओ घर बनबै छथि अपन रहै के लेल आओर हुनका जे छनि से आवास जिनका नहि रहै छनि हुनका ई देल जाइ छनि आओर हुनका आवास प्रदान कयल जाइ छनि जाहिसँ कि ओ पैसासँ बना सकैत छथिन अपन घर आओर एकटा जे छै से पेंशन अटल पेंशन योजना छै जाहिसँ कि बूढ लोक जिनका जे बूढ भऽ गेल छथि तऽ हुनका जे छनि कोनो सरकारी नौकरी नहि छलनि हं आओर हुनका बुढापा मे ककरोसँ कोनो पैसा एहन जे कोनो कार्यरत नहि छथि तऽ ओ जे छै से हुनका पेंशन दै छथिन ई अटल पेंशन योजनाक तहत हुनका पेंशन भेटैत छनि जाहिसँ ओ अपन कम सँ कम दवाई आओर जे हुनकर जे छनि जे हुनका हेबाक चाही बुढापा मे हुनकर कष्ट दूर करैके लेल से हुनका पैसा देल जाइत छनि आओर एहि पैसासँ अपन जीवन के यापन करैत छथि